गवा गाइके बारेमे हमरा जानकारी छै गोबर हम निकालै छिए ओकरा बहारि सोहारि दै छिए झाड़ू उड़ू बढ़िआँसे दऽ कऽ हँ गाइके दिनमे बाहर रखै छिए रातिके घर कऽ दै छिए सबेरमे फेर निकालि दै छिए फेर सानी पानी दऽ कऽ गोबर तोबर अपन निकालि उकालिके खूब सफैअतमे रखै छिए खूब सफैअतमे मालके घर छै रखैके दुइ ठाम ओकरा अप डाउन करै छिए दिनके बाहर रखै छिए रातिके घर कऽ दै छिए कोइ दिक्कत नहि सब मवेशीके उपर हम धिआन हमरा दोसर तेसर आदमी नहि हइ देखैवला अपने जे करै छिए से अपने करै छिए कोइ दिक्कत नहि हँ बढ़िआँसे देखै छिए बढ़िआँसे जेहन होइके चाही ताहि ढङ्गसे हम मालके खूब देखभाल कएलहुँ आब गरमी अएलै तखन अस्नान आओर भी करा देबै बुझलिए गरमी अएलै तऽ तखने अस्नान आओर भी करा देबै कोइ दिक्कत नहि हँ रातिके बाहर करऽ से भीतर कऽ दै छिए भीतरसे फेर बाहर भीतर कऽ दै छिए इएहसब कऽ कऽ चलै छिए अपना भरि हम चुकै नहि छिए खूब बढ़िआँसे मालके मवेशीके अपने हाथसे जे करैके रहै छै से करै छिए हँ सबकिछु सब सब बढ़िआँसे बढ़िआँसे रखै छिए सफैअत रखै छिए मालके दुअरापर खूब सफैअत खूब सफैअत खूब सफैअत रखै छिए कोइ दिक्कत नहि हइ हँ गोबरो तोबरो साफ हरदम करैत रहलहुँ ओकरा जब गोबरपरमे रहऽ नहि देलहुँ बेसी हँ गोबरके हरदम साफ करैत रहै छी दोसर तऽ हइ नहि अपने छिए अपने करै छिए सबकिछु देखभाल हँ मोन तोन खराब भेल तऽ ओकरा देखभाल कएलहुँ दवाइ बिरो कएलहुँ इएहसबपर ओ माल ठीक रहै छै कोइ दिक्कत नहि कोइ दिक्कत नहि सब बढ़िआँसे समय कटि रहलै हँ गाइके हम खूब सेवा करै छी खूब सेवा हँ ओकरा जहन होइके चाही सफैअत तेहन सफैअत करै छी आओर ओकरा देखभालमे रहै छिए हँ आओर राखबो करै छिए घर बाहर करैत रहै छी हँ कोइ दिक्कत नहि कोइ दिक्कत नहि घर रातिके राखलहुँ बाहरमे दिनमे बाहरमे रातिमे घरमे हुँ खिएला पिएलाके बाद साँझके ओकरा घर कएलहुँ आओर एनाहिते रहलहुँ राखलहुँ बढ़िआँसे सफैअत जहाँ रखै छिए तहाँपर कोइ तरहके गन्दगी नहि रहऽ दै छिए साफ करैत रहै छिए दरबज्जाके हँ मालके दरबज्जा हमरा खूब सफैअत चाही अपने साफ रहबै तब ओकरो मालो जालके साफ रखबै तभिए होतै माल जालके अनजममे रहै छै तऽ ओ बात हमरा बढ़िआँ नहि बुझाइ यऽ तेँ दैके खूब धिआन रखै छिए खूब बढ़िआँसे देखभाल कएलहुँ कोइ दिक्कत नहि कोइ दिक्कत नहि इहएसब बात छै हँ मालके उपर खूब हम धिआन राखने छिए खूब जेहन होइके चाही हँ रातिके घर भिनसर भेल सुबह तऽ ओकरा बाहर कएलहुँ हँ आओर देखभालमे सफैअतमे खिएबै पिएबैमे कोइ तरहके दिक्कत नहि होइ छै ओकरा देखभाल राखै छिए बढ़िआँ खूब बढ़िआँ देखभाल राखै छिए हँ खूब बढ़िआँ देखभाल राखै छिए कोइ दिक्कत नहि चलि रहलै हँ एहिपर काम कोइ हमरा दोसर तऽ करैवला नहि छै कोइ सङ्ग दैवला नहि छै अकेले जहाँ तक जे फुराइ हइ से करै छिए चलै छिए ओकरापर धिआन रखै छिए पूरा मवेशीपर धिआन जब मवेशी रखने छिए तऽ ओकरापर धिआन खूब बढ़िआँसे रखै छिए कोइ दिक्कत नहि कोइ दिक्कत नहि सब बढ़िएँसे रहै छै हँ अपनो बढ़िआँ तऽ मालोजाल बढ़िआँ मालोजाल बढ़िआँ रहल तऽ अपनो बढ़िआँ कोइ दिक्कत नहि हँ सब ठिके ठीक राखै छी आआरे विशेष बात कि कहू मालके बेमारी तेमारीके बारेमे मोन तोन खराब भेल ओहो सबपर चाँकि राखलहुँ देखेलहुँ डाकटरोसे देखेलहुँ अपनो पूछपाछ कऽ ककरोसे दवाइ बिरो जे लागल से ओकर देखभाल करेलहुँ कोइ दिक्कत नहि सब ठीक छै कोइ दिक्कत नहि आओर मालके देखभालमे हम पूरा कोशिश रखै छिए कोइ दिक्कत नहि हँ कोइ दिक्कत नहि क काम चलैत रहै छै अपन ओकरो देखभाल करैत रहै छी हँ एनाहिते कऽ कऽ समय काटि रहलिए हँ समय काटैके तऽ मतलब छै जे मालके सेवा करबै तऽ हमरे फायदा होतै आओर होइ छै फायदा नहि होइ छै से नहि मालके फायदा गोबरो रखै छिए हटैके मालके लगमे नहि रखै छिए गोबर हटा कऽ रखै छिए ओ ओहि सबमे कोइ दिक्कत नहि छै साफ सुथरा खूब बढ़िआँसे रखै छिए खूब बढ़िआँसे हुँ कोइ दिक्कत नहि ओकरा मोन तोन खराब भेल तऽ ओकरा देखभाल कएलहुँ अच्छासे हँ दवाइ बिरो देलहुँ ठीक छै स्वास्थ्य रहै छै बढ़िआँ तऽ हमरो बढ़िआँ लागैत रहैए जे हँ हमर माल ठीक अइ गाइ ठीक अइ इएहसब बात छै ओकरा दूध पानी सब ठिकेसे ठीक चलि रहलै हँ कोइ दिक्कत नहि छै आब एखन तऽ दूध नहि होइ छै दूध हेतै जहिआ तहिआ एखन छै गाभिन तऽ चलि रहलै हँ गाभिन मालके तऽ आओर धिआन देबै पड़ै हइ जादे कऽ कऽ खूब धिआन देबै पड़ै हइ खूब जेहन होइके चाही तेहन होइके चाही अपना भिरा चुकै नहि छिए खूब देखभाल करै छिए हँ इएह बात सब छै आओर कि कहू आओर जे बात छै से जहाँ तक जे होतै हम अपन कोशिश आगे दिनके लिए भी रखै छिए जे ओकरा दिक्कत नहि होइ हमरा अपना जे दिक्कत बुझेतै से हम ओकर पूरा करबै हँ कोनो बातके तकलीफ नहि छै सब ठीक छै हँ गाइ बछड़ाके देखभालमे खूब रहै छिए खूब जेहन होइके चाही तेहन होइके चाही हम खूब सफैअत रखै छिए दोसरो आदमी देखलक तऽ कहलक सफैअत छै खूब बढ़िआँ छै खूब बढ़िआँ छै खूब बढ़िआँ छै खूब सफैअत खूब साफ साफ सुथरा रखै छी हँ मवेशीके बारेमे हमरा जहाँ तक जे अपना बुझाइ यऽ चलै छी आओर ओकरा देखभालमे रखै छी इएहसब बात छै लेकिन ओकरा हम बाहरो हरदम जे कहबै जे दिन राति एक्के ठाम राखै छिए सेहो नहि छै चलैत रहै छै दिन राति चलैत रहै छै हुँ रातिके राति घर कएलहुँ दिनके बाहर कएलहुँ गोबर करसी सब बाहर हटा कऽ रखै छिए साफ सुथरामे कोनो कमजोरी नहि रखै छिए सब ठीक रखै छिए ओहि सबले कोनो टेन्शन नहि छै